جی ہماری ثقافت کا بنیادی پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے اور زراعت ہمارے خاندان اور ہمارے سماج کا بنیادی پیشہ رہا ہے اور ہماری سماج اور علاقہ میں بڑے بڑے زمین دار اور جاگیر دار ہوا کرتے تھے پہلے جن کے پاس زمین اور اناج کی کمی نہیں ہوتی تھی لیکن کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پیشے سے لوگ جو ہے وہ الگ ہوتے گئے اور تعلیم کی طرف جڑتے چلے گئے اور تعلیم کے حصول کے بعد لوگ جو تھے مختلف میدانوں سے جڑتے چلے گئے لیکن ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی کسی حیثیت سے زراعت سے جڑے ہوئے ہیں باقی ہماری اکثریت جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پیشے سے دور ہو چکی ہے اور اس اہم پیشہ سے نکل چکے ہیں